हमरा तऽ मछली पीटय लए गेलियै नदीमे पानि बुझेलय तनीगो मगर हमरा डर लागय रहय कि मछली छिकै की जानवर छिकै जहन मछली पकड़के बदला पकड़लियै पूरा दस दस बीस किलोके रहय मछली फेर घर अनलियै तऽ बड़ी खुशीके बात होलय अपनो खेलियै आर सबके देबो केलियै बँटबो केलियै बड़ी खुशीके बात होलय कि आइ सओ दिनाके बाद बाद हमरा ई मछली फसल हँ दस दिना बीस दिना बहुत दिना बैठल रहलियै मछली दस बीस किलोके फँसि गेल हँ बेचलियै थोड़े थोड़े बेचलियै थोड़े अपनो खयलियै बगलोमे बटलियै सबके बाँटते हुए अयलियै चलते रहलियै अभी धरि फेन बिक गेलऽ ओइसन दोबारा हमरा कहियौ नहि मछली मिललय ने अइसन घुरि घुइरे कऽ रोज आबय रहियै ओइसन मछलिये नहि मिललय हमे ओतने मतलब सोचय नहि रहियै कि ओइसन मछली छिकै हमे तऽ कहियै साँप छिकै साँपके दोबारा हमे डरसँ पकड़य नहि रहियै ओइ डरसँ छुयै नहि रहियै एक घण्टा पहिने ओकरा टेबलियै कि मछली छिकै कि साँप छिकै मगर पकड़ैत पकड़ैत मूरी जब देखलियै तब ओकरा उपर बोरा धए कऽ बढ़िआँसँ मुँहे धेलियै मे पानिमे जब पकड़िके सबकिछु करिके तकरबाद उपर कयलियै तब केना केना करिके तब अनलियै तब काटलियै काटिके तकरबाद सबके बँटलियै अपनो खयलियै सब पूछय रहय कि कहाँसँ आनलिहि रे एतगो मछली तोरा केना फसि गेलो रे केना फसि गेलो कहलियै केना फसि गेलो डकैती करिके अनलियै रोडपर फेकल रहय छै डकैती करिके अनलियै हन कि ई भी एक महीनासँ रोज बिना पैसाके जाइ रहियै रोज एनाहिते एनाहिते कयने आओर रोज आबय रहियै एनाहिते एनाहिते कयने तो हमर बाल बच्चाके तोंहि खिलयतहो की भगवानके दया होलय तऽ आइ फसि गेलय दस बीस किलोके तब बँटबो कयलियै बेचबो कयलियै आओर खाइयो रहलियै तो सब रोज जाइ रहो तों सब फसायके आनय रहो तों बुझय रहो बुरबके छिकै हमरा दए तऽ केना भगवानके दया होलय तऽ फसि गेलय फसि गेलय तऽ कि करियै फसि गेलय तऽ अपना खाइ रहलियै सबके देबो